ہیلو کیا آپ ضیاءالرحمان ہیں ہیلو ضیاءالرحمان میں عمر میں ایک ولڈر ہوں اور میں نے ایک دوست سے سنا تھا کہ آپ کام کے مواقع فراہم کرتے ہیں میں نوکریوں کی دستیابی پر بات کرنا چاہتا تھا یہ سن کر بہت اچھا لگا لیزر ولڈنگ دلچسپ لگتی ہے میں نے پہلے بھی روایتی ولڈنگ کے طریقوں کے ساتھ کام کیا ہے کیا آپ مجھے اس عمل اور کام کی ضروریات کے بارے میں مزید بتا سکتے ہیں یہ مشکل اور دلچسپ لگتا ہے مجھے یقینی طور پر دلچسپی ہے کہ آپ ٹائم لائن ادائیگی اور کسی مخصوص قابلیت کی ضروریت کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے مجھے اپنی ولڈنگ کی مہارت پر یقین ہے اور میں لیزر ولڈنگ سیکھنے کے لیے بےچین ہوں میں کیسے آگے بڑھوں کیا مجھے مزید بات چیت کے لیے آپ کا دفتر آنا چاہیے بالکل میں سب کچھ لے کر آؤں گا اس موقعے کا شکریہ ضیاء الرحمان صاحب میں آپ کی ٹیم میں اپنی صلاحیتوں کا حصہ ڈالنے کا منتظر ہوں ایک منصوبہ لگتا ہے منتظر ایک بار پھر شکریہ ضیاءالرحمان صاحب ٹھیک ہے السلام علیکم